इन्ने ओले पवा दे हे इन्नी बरखा लग्गी दी ही इन्ना तुफान चला दा हा तां वी में जेह्ड़ा जेह्ड़ा रुट्टी खाने आस्तै चीजां मंगाई दियां हियां मिगी बड़ी भुक्ख लग्गा दी ही ओह् टैमे पर पुज्जिया बड़ा बड़ा धन्नबाद थोआड़ा में एह् आर्डर जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा रुट्टी दा आर्डर हा ओह् में हाट ऐंड चिल्ली च जेह्ड़ा हा रैसोरैंट उत्थां मंगाए दा हा ओह्दे च में दाल मक्खनी ते नान ते मिक्स सब्जी मंगाई दी ही एह् कदैं कोई बीह् मिन्ट दा रस्ता इद्दरा हाट ऐंड चिल्ली तक्कर फ्ही वी जेह्ड़ा जेह्ड़ी रुट्टी पुज्जी दी पूरा पूरी पूरी इ'यां इ'यां लग्गा दी ही हून गै परोस्सी दी ते थोआड़ी बड़ा बड़ा शुक्रिया इन्नी बरदी बरखा च वी तुसैं पुरे टैमा उप्पर मेरा आर्डर जेह्ड़ा ऐ पजाई ओड़ेआ रुट्टी दा ते आऊं त्रिप्त होई खाइयै इस्सी